हैलो हीअ वैष्णो होटल जो नंबर आहे हा मां तव्हांखे थोरी देरि पहिरों फ़ोन कयो हुयो ऑर्डर ॾिनो हुयो त तव्हां मूंखे प्लीज लुणु ऐं खंडु घटि विझी मोकिलियो छो जो असांजे घर महिमान जेके अचना अचनि वारा आहिनि उन्हनि खे परहेजु आहे उहो वधीक लुणु न खाई सघंदा आहिनि त प्लीज तव्हां थोरो खंडु लुणु घटि विझी करे मोकिलियो थैंक्यू